हां हॅलो हां कोण उलयतात हय हय हांव सरपंच उलयता लोलीयें पंचायतीचें

पयलीं म्हाका सांग तुमी खंयच्यान उलयता आं काणकोण एरियेंतल्यान उलयतात म्हणटगीर तुमी पंचायत लेवल आसा न्ही तुमचो पंच कोण ना तुमचो येतून तूं तूं आता तुजे गांव लागता पय न्ही तेजो पंच कोण आं समीर वेळीप आं तेणी तुमका कांय सांगूना दिसता अशीं मुगो खूब स्मिमी आह बायलांचे खातीर आनीक खऱ्यो त्यो गरजेच्यो आनी त्यो तुमका कशें कळ्ळें ना हें म्हाका काय खबर ना तुमी एक दीस म्हाज्या फुड्यान येवन मेळोवंक शकतात पंचायतीन आमी बशया आनी उलोवया कित्याक तें खूब आसात आनी सांगपाचें म्हळ्यार बायलांक तुका देड हजार येता म्हळ्यार आनी खंयची स्किम जाय तुका म्हळ्यार आतां न्ही देड हजार तुका आतां ओके राव ओके बरें बरें बरें बरें पळय तुका देड हजार येता आनी सपाॅज तूं तर यें जालां कितें अशें तुजी घोव बीन ना जाल्यार तुजो भुरगो ल्हान आसा आनी तुजी यंग आसा न्ही भुरग्याक जाल्यार ती स्किम मेळो शकता कित्याक दोगांकय तूं पोसपाक तेका जाय म्हण गव्हरमेन्टान त्या भुरग्याक सुद्दां एक स्किम केल्ली आसा तेजे अंडरच ते पयशें मेळटात जेन्ना तें भुरगें अठरा वर्साचें जातलें न्ही तेन्ना तेजे तें बंद जातले समज जेन अठरा वर्सा सकल तर तुजें भुरगें आसा एक तर ते दोन त्या भुरग्यांक स्किमी मेळोवंक शकतात अश्यो अनेक स्किमी आहात कळ्ळें बायलांचे खातीर आसा जाण्टेलेंच्या खातीर आसात भुरग्यांच्या खातीर आसात लाडली आसात तुजे एक अठरा वर्सांचें तर एक चली आसा तर लाडली लक्ष्मी स्किम तुका दिवं शकतात कळ्ळें आनीक अशें बायलां खातीर अशें म्हण न्ही तुमचे गांवाचे डेव्हलाॅपमेन्टा खातीरूय बी खूब अशीं बरें बरें यें आसा तूं एक दीस येवन आमकां मेळ आमी डिटेल्स बसून पंचायती बसोन तें डिटेल उलोवया हां सो फक्त इतलेंत कर की हांव म्हजें सरपंच जाल्यार एक एकदां खंय म्हाका मिटिंगेक वयचें पडटा आनीक खंय वयचें पडटा तेन्ना तूं मात्शें म्हाका काॅल करून आज येतलें सांगून आज त्या टायमार यो प्लीज हां इतलेंच आं बरें बरें आं बरें वेलकम वेलकम